ہلو السلام علیکم میں احمد بات کر رہا ہوں میں ہوں صبیحہ کا فادر جی تو وہ ٹیچر میرے کو بات کرنا تھا کہ وہ بچی کا رزلٹ ابھی صحیح نہیں آیا نا کیا کرنا کیا ہے ابھی بہت ویک ہو گئی بچی اسکول میں پڑھا رہے ہیں پھر بھی کچھ وہ نہیں ہے امپرومینٹ نہیں ہے نئے نہیں ہے کویٔی بھی آپ آپ اچ بولئے کیا کرنا ہے کیا ہے بہت اچھا اپمرومینٹ ہوئیں گا نا میڈیم تو ان اس کی فیس کتنی ہوگی کتنی ہوتی تھی جی بہت زیادہ ہو جا رہا ہے نا جی پھر اس کے بعد رزلٹ اچھا آجائے گا جی ٹھیک ہے پھر پھر میں بھیج بھیجتا ہوں میں اوکے تھینک یو